फोटो सब जे लोक घीचबाबै छै से सबके वास्ते घीचबाबै छै धार सबके फोटो घीचबाबै छै कोसी सब जे आबै छै कोसी सबके फोटो घीचबाबै छै सब शौकेके वास्ते सबके घीचबाबै छै तौरी तौरी सबमे भीतर ठाड़ भए भए फोटो घीचबाबै छै तौरीमे घीचबाबै छै नीचामे घीचबाबै छै गहुम सबमे घीचबाबै छै गाछ सब बढ़िआँ रहै छै तऽ ओइमे फोटो घीचबाबै छै सब जे बढ़िआँ लागे छै ओइ सबमे फोटो घीचबाबै छै जे जेकरा बढ़िआँ लागै छै उ करै छै इएह सबमे फोटो सबके घीचबाबै छै जाहिसँ बढ़िआँ लागै नीक बात छै जे फोटो घीचबाबै छै आदमी सब बढ़िआँ लागे छै तहन ने घीचबाबै छै